ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے جیسے کہ ہم گھر بیٹھ کر ہر چیز کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہمیں کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جانا ہے تو ہم پہلے نیٹ پر اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کا وہاں کا کھانا کیسا ہے وہاں کا ایم بی ایف کس طریقے کا ہے وہاں کا ریویو لوگوں نے کھانے کا ریویو کیا دے رکھا ہے اسی طریقے سے اگر ہمیں کسی جگہ پہ پہنچنا ہے تو ہم گوگل میپ کا استعمال کر لیتے ہیں جو ہمیں بہت جلد بہت آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے اور کیب بُک کرنی ہو تو ہم آسانی سے اپنے موبائل سے کیب کو بُک کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکتے ہیں ٹیکنالوجی نے ہی ہماری زندگی پر بہت ہی زیادہ پوزیٹیو اثر ڈالا ہے اورہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے